ہلو ہلو سر موبائل شاپ سے بول رہے ہیں ہم کو جیو جیو کا سم لینا ہے تو اس میں کیا کیا چیز لگے گا ہاں

تو فوٹو کاپی سب کچھ لگے گا کاغذ مطلب اوہ فور جی اور وہ دو تین سو روپیہ لیں گے اتنا کم نہیں ہوگا اور اچھا ٹھیک ہے جیسے نیو فون کتنا میں ملتا ہوگا جیسے ریئل می ہاں تو ففٹین ہزار میں اچھا ٹھیک ہے پھر اور جیسے کل ستائیس اٹھائیس تاریخ کو آئیں گے